हांव म्हज्या इस्कॉलांत पेंटींग करूंक शिकलें आनी म्हाकाय पेंटींग करूंक खूब आवडटा म्हाका सिनरी करपाक खूब लायक आसा तशेंच हांव म्हज्या फ्रेंडाकूय कशे तरेन पेंटींग करपाचें तें तांकां शिकयता आनी नोको तांकां हॅल्पूय करता